ڈاکٹر ولیمہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے جیسے جاتے جاتے بہت اچھی اچھی شاعری بہت اچھی اچھی غزلیں چھوڑ کے گئے اس دنیا میں جس سے ہم سب اس کے پسندیدہ انسان یاد کرتے ہیں جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری اور بہت ساری غزلیں ہیں جو بہت ساری شعر و شاعری ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اپنے پسندیدہ شخص کے لیے سب کے لیے بہت اچھے ہیں جاتے جاتے اس دنیا سے بہت اچھا کر کے گئے بہت اچھے شعر میں کہتے تھے بہت اچھی اس کی آواز تھی جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں جس کی یہ گلستاں ہمارا یہ بھی اول بہت اچھے کہہ لکھ کے یہ بھی غزل لکھ کے گئے ہیں بہت اچھے شاعر تھے ہم سب سب کی پسندیدہ شاعر تھا ہم سب بہت اس کی شاعری غزل بہت یاد کرتے ہیں مس کرتے ہیں بہت اچھے شاعر تھے بہت اچھا غزل لکھتا تھا بہت اچھی غزلیں کہتے تھے بہت اچھی آواز تھی بہت اچھی آواز تھی اس کی غزلیں میں بھی شاعری شول میں بھی اچھی ہم سب کی بہت فوریٹ انسان تھا بہت یاد کرتے ہیں اس کی بہت تعریف کر